जी बोलिए जी जी जी आपका नाप दे दीजिए और सूट दे दीजिए दो हजार के समथिंग लगेंगे हाँ तो आपके लिए कम कर देंगे हम जी आ जाइएगा आप बता दीजिए बता दी जी जी आप इधर आप है न बिहारी चौक के इधर पर आ जाइए है ना आम उधर पर काली मंदिर है उधर ही पर आ जाइएगा

नहीं थोड़ा और ज्यादा कर दीजिए ठीक है एक ही हजार दे दीजिए जी ये है न बिहारी चौक उधर ही पर वो काली मंदिर है ना उधर ही पर है

ठीक ठीक है